ہیلو وعلیکم السّلام جی بالکل جی آپ کون اچھا تو آ بخار ہے آپ کو تو کیا آپ کولر اور فین چلاتی ہیں اپنے کمرے میں کیونکہ آپ کچھ دنوں اس کو مطلب فین کا جو ہوا ہے وہ نا کھائیں اور کولر بھی نا چلائیں اس سے کیا ہوگا بخار ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا اور زکام بھی ہے شاید آپ کو تو آپ کیا کریں کریم ہے ٹھنڈے جنتے بھی ساری چیزیں جوس ہے ٹھنڈا جوس ہے اور تو ان سب چیزوں سے پرہیز کریے گا اور آپ کے آنکھ میں درد ہے جب اوکے تو بخار اور کھانسی کے لیے آپ اور یا پھر ڈولو جو ہے ٹیبلٹ ہے وہ تو آپ پیرا سیٹامال اور ڈولو ٹیبلٹ ہے وہ آپ فارمیسی کہیں سے بھی لے لیجیے گا آپ کو مل جائے گا اور آپ کے آنکھ میں درد ہے تو آپ کیا مطلب رات میں دیر تک فون تو آپ پرہیز کریے ان ہاں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو آنکھ کے جو ہے یہ کچھ دنوں اگر آپ چھوڑنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ میرے پاس آ جائیے گا میری کلینک میں اور جو زکام ہے نا اس کے لیے آپ کف سیرپ جو ہے جی ایک وہ ایک بوٹل لے لیجیے کف سیرپ کا ٹھیک ہے پھر کھانا کھانے نہیں آپ یہ میڈیکل اسٹور میں میرے اس میں نہیں مطلب اس میں بھی مل جائے گا لیکن آپ فارمیسی کسی بھی سے آپ اور آپ کو کیا کرنا ہے اس سیرپ کو دو دو ڈھکن کر کے کھانا کھانے کے بعد دن میں دو بار کھانا ہے آپ کو اگر اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے تب آپ میری میری میڈیکل میں آ جائیے گا پھر میں آپ کو اس میں چیک اپ کر کے آپ کو بتا دوں گی جی ٹھیک وعلیکم السّلام